गीता छलौ ओइमे जे छै ने बतेलको कोनो मोह मायामे जे छै नऽ नै रही ठीक नऽ अपन कैरियर पर ध्यान दही गीतामे दर्शायलो गेलो छौ अगर यदि दोसरके भरोसे रहबिहि ने तऽ अच्छा नहि रहितौ कोनोचीज सही नहि हेतौ आओर अपनपर भरोसा रखबिहि तऽ बहुत किछु आओर बहुत दूर तक जेबहि बहुत चीज सिखै मिलतौ आओर बहोत किछु करै पड़तौ तब बहुत किछु मिलतौ भरोसा रहतौ बहुत बात छै ओइमे जे छै नऽ ठीक ने गीतामे दर्शायलो गेलो छलो उतना तऽ याद नहि छौ आओर बहुत चीज भूलि गेलियौ लेकिन अच्छा चीज छौ गीता बहुत चीज छौ पढ़बै तऽ अच्छे रहतौ